भोपाल ज़िले की जलवायु मानसूनी है और यह मानसूनी इस लिए है क्योंकि यहाँ मौसम में बदलाव होता रहता है यहाँ चार ऋतुएं हैं ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु शरद ऋतु और हेमंत ऋतु मैं बताना चाहूँगी ग्रीष्म ऋतु के बारे में यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के समय तापमान बहुत ही ज़्यादा उच्च रहता है ग्रीष्म ऋतु जो कि अप्रैल से जून तक रहती है उसके बाद आती है वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु यहाँ पर वर्षा ऋतु के समय भी बहुत तेज़ बारिश होती है जिस के कारण बाढ़ भी आ जाती है और यह ऋतु जो कि जुलाई से सितम्बर तक रहती है उसके बाद शरद ऋतु का समय आता है जो कि अक्टूबर से नवेम्बर तक चलता है और उसके बाद हेमंत ऋतु का समय आता है जो कि दिसम्बर से जनवरी तक रहता है हेमंत ऋतु में यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ठंड पड़ती है